नमस्ते हाँ हाँ हाँ चलता है मिलेगा मिलेगा खाना भी मिलेगा भारत कोन रोड पर हाँ हाँ मेरा ही है हाँ पहुँचाते हैं एक घन्टे में एक घन दाल चावल दही पनीर रोटी पूड़ी आचार जो मर्ज़ी चाहे खाओ चाऊमिन चाय बर्गर मोमो जो मर्ज़ी ऑर्डर कर सकते हैं महँगे में पनीर ओनीर है यही सब है महँगे में और क्या हाँ हाँ पनीर चिलीज़ डोसा यह सब मिल जाएँगे अब वहाँ आने के बाद देखेंगे वैसे तो दो सौ में थाली सब लगाकर देते हैं हाँ हाँ ठीक है ऑनलाइन कर दीजिए चाहे नकद ही दे दे दीजिए सब हो जाता है ठीक है ठीक है आइए सब व्यवस्था हो जाएगी ठीक है नम्बर पर हम भिजवा देंगे लोकेशन कितनी देर में आएँगे ठीक ठीक नमस्ते